मां फेसबुक इंस्टाग्राम जहिड़ा सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म यूस कयल आहे मां उन जे अंदरु पंहिंजो सुख दुख व्यर्थ कंदो आहियां उन जे बारे में पोस्ट कंदो आहियां सोशल मीडिया में हिकिड़ी शइ एतिरी सुठी आहे की तव्हां पंहिंजे मिट माइटनि खां दोस्तनि खां ॻाल्हाए सघो था मिली सघो था हुन जे माध्यम सां ऐं हुन में तव्हां पंहिंजो फोटो वीडियो सभु विझी सघो था हिकु शइ हुन जी हीअ ख़राबु आहे की सोशल मीडिया ॾाढो टाइम तव्हांजो यूस करे छॾंदी आहे तव्हां सॼे ॾींहं में सोशल मीडिया में हेतिरो बिज़ी थी वेंदा आहियो की तव्हां ॿियो कुझ कम करे न सघंदा आहियो ॿियो हुन में इहो सुठी ॻाल्हि आहे की सोशल मीडिया सां तव्हां पंहिंजे सभिनि मिट माइटनि दोस्तनि जी हाल चाल ख़बर चार रखी सघो था हिकु शइ ईअं बि न पसंद आहे मूंखे सोशल मीडिया जी कंहिं हुन खां तव्हांजी सभु इंफॉर्मेशन जेकी बि आहे उहा ख़बरु पइजी वेंदी आहे